ہندوستانی آرٹوس لو جو کہ ناپید ہو رہے ہیں یعنی چھپے جا رہے ہیں ہندوستانی آرٹس اب اس طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جو کہ پہلے ملا کرتا تھا اس طرح اب ہمیں اپنے ہندوستانی آرٹس کو بچانے اور محفوظ کرنے کی ضرورت ہے ہندوستانی آرٹ میں وہاں کی ثقافت وہاں کی زبان بھی موجود ہے اس زبان اور ثقافت کو دھیرے دھیرے دوسرے زبان میں دوسرے ثقافت میں تبدیل کی جا رہی ہے جس سے وہاں کے آرٹ بھی دوسرے علاقائی آرٹ سے تبدیل ہو کر ختم ہوتی جا رہی جس سے ہم اپنے ہندوستان کے اعتبار سے اسے بچانا ضروری ہے